आंहाथ' गोबां थांखियानो दंमोन खिन्थु गावनि थांखि लानायाव आं गोबां गोनो गोथोनि गेजेरजों फैनो गोनां जादोंमोन बै समाव सोरबा बुङोमोन नों टिसार जानो हागोन सोरबा बुङोमोन नों सासे अफिसार जानो हागोन बेबायदिनो आङो गासैबो गावनि जिउनि थांखिखौ बिमा बिफानि आखायाव हगारना होदोंमोन नाथाय दासो रियेलाइस जायो जे मालायनि बुंनायाव मावनाया माब्लाबाबो मोजां जाफुंजोबा बिनि थाखायनो गावनि जिउनि थांखिखौ गावनो मावफुं नांगोन आरो गावनो डिसिशन लानांगोन आरो गासैबो खामानियानो गिदिर एबा फिसा गैया मानोना गासैबो समान जुदि नों सिमाङाव सासे फोरोंगिरि जानायनि सिमां नुदोंबा नों बेखौ मावफुंनो हायोब्ला बेनो जाबाय नोंनि जोबोद गिदिर देरहासारनाय बा साननो हागौ जे जोङो डक्टर इन्जिनियार जानायाल' जोबोद गिदिर सिमां नाथाय बे नङा मानोना गाव गासैनि साननाय हनाय बुजिनाय आरो लुगैनाया गुबुन गुबुन जायो बेनिखायनो गावनि लुगैनायफोरखौ मावफुंनो थाखाय नोंहा जा रोंगौथि दं बेखौ लांफानानै जोङो सोलिलांनो नांगोन बेबायदिनो दा जिउवावथ' जा सिमां नुदोंमोन बेखौ दा होसोगासिनो दा आं गावनि सिमां जि थांखि लादों बेखौ मावफुंनो थाखाय जेब्लायबो गोख्रों आरो आरो दा गुबुनफोरनि साक्सेसफुल जानायखौ नुयोब्ला गावनो बुजिनानै दा गावनि मावनो गोनां खामानिखौ मावफिननो गोनां जायो मानोना सम सम मानसिनि साननाय हनाया दोरोदलांनो हमो बिनि थाखायनो गावनि जिउनि जा थांखि बेखौ मावफुंनो थाखाय बिहोमा होग्रायानो जाहैबाय साक्सेसफुल आं माब्ला साक्सेसफुल जागोन आरो बेबायदिनो फोरोंगिरिफ्रा बुङो आरो न'खराव गोबां साख्रि गोनां मानसि गैया रां रुफानिबो आंखाल बेफोरखौ सानोब्ला गोनां टेनसनबो जायो नाथाय गावनि जिउनि थांखिखौ होसोथारनांगोन होननानै बैफोरखौ बावनानैब्लाबो दा सोलिलांनो नाजागोन होननानै माने जिउवाव मावलांनांगौ होननानै सानो आरो बेनि अनगायैबो गोबां गोबां जेंनाफोर फैयो जेरै सेंग्रा सिख्ला समाव गोबां लाइमोन बैसोआव गोबां लुबैनाय हास्थायनाय थायो नोङो बेफोरखौ दा एंगारनो नाजाथारनांगोन अब्लासो गावनि जिउनि थांखिखौ होसोनो हागोन आरो बेनो जे जों गावनि जिउनि थांखिखौ होसोनोब्ला जेब्लायबो नों जा सिमां नुदों बे सिमांनि थाखायनो नोङो खामानिखौ मावनो नांगोन आरो माखासे पार्सेनेल प्रब्लेम थायो जेरैबायदि नोङो माबा मोनसे मावनो नागिरदों खिन्थु बे खामानिखौ मोजाङै मावा बेखौ मावहां बेखौ दांहां बेफोरबायदि खार'नावबो जोंनि जिउनि जि थांखि बेखौ जोङो मोनहैयाबो जानो हागौ बिनि थाखाय थांना थासान्दियाव जि गोहो बोलो दं बेखौ हानड्रेड पार्सेन्ट होनानै मावनो नांगोन अब्लासो जोङो गावनि जिउनि लामायाव आवगायलांनो हागोन नङाब्ला जों गेजेर ससेयावनो हाफा मुवा जानानै थानांनो गोनांबो जानो हागौ बेबायदिनो गासैनिबो जिउनि थांखिया मोनसे साख्रि मावनायल' नङाबो जानो हागौ सोरबा समाज फोसाबनाय सोरबा सोरबा बिदिनो दावबायनाय सोरबा इउटुबार जानाय सोरबा बिजनेसमेन जानाय बायदि रोखोमनि सिमां थानो हागौ बे सिमांखौ मावफुंनो थाखाय गाव गावनो गावनि लामाखौ नागिरना लानो रोंनांगोन आरो बेखौ मावफुंनायाव थुलुंगा होयो गावनि लोगो एबा बिजाब दा बेनिखायनो लोगो सायख'नायाबो मोनसे गोनां मानोना लोगोनि जुनैबो नोङो नोंनि जिउवाव साक्सेसफुल जानोबा हागौ दा जुदि नोंना लोगोआ नोंखौ साक्सेसफुल जाजानो लुबैयाबा बे लोगोआ नोंनि सुथुर हिसाबैबो उनावसो नों रियेलाइस जानो हागौ आरो बिनि थाखायनो गावनि जिउनि थांखिखौ होसोनो थाखाय गावनो गोख्रों जानांगोन आरो मालायनि सायाव डिपेन्ट खालामनो नाङा आरो गावनि मावनो गोनां हाबाखौ मावलांबाय थानो नांगोन फारसेथिं फारसेथिं मावनाय दांनाय स्टेनडार्ड बेफोरनो जाहैबाय जोंनि रां रुफा बे रां रुफायानो मा खालामो सुबुंनि सिमांफोरखौ मा खालामो जाफुंहोयो बिनि थाखायनो दा रांखान्थियाबो जोबोद गोनां बेखायनो रांखान्थिनि बिथिङाव दा जौगाखांनोबा जों मा खालामनांगोन जेब्लायबो गावनि लामाखौ सोंनां